सुपौलके जलवायु समशीतोष्ण अछि तथापि आइकाल्हि गरमी बेसी पड़ऽलागल अछि अहू बीचमे एतेक टेम्प्रेचर चालीस डिग्री पैंतालीस डिग्रीसंँ ऊपर चलि जाइत छल जहि कारणे दैनिक जीवन मे बहुत परेशानी लोककेंँ झेलए पड़ैत अछि खास कए कऽ एकटा बाढ़िके सम्भावना हरदम बनल रहैत अछि बगलमे कोशी बांधके टूटयके खतरा आ ओहुना अति वर्षा वृष्टिसंँ खेत खलिहानसभकेँ दहाबएके स्थिति बनि जाइत अछि जबकि आइकाल्हि वर्षाके सब समय होएब सेहो निश्चित नहि रहैत अछि जाय कारणे खेती प्रभावित होइत अछि बहुत फसल दहा जाइत अछि या सुखाड़मे सूखि जाइत अछि मिला जुलाके एतय दैनिक जीवनमे बहुत कठिनाइ आइकाल्हि झेलऽ पड़ि रहल अछि